औ नों जासमिन ना ए ए औ आं बानायबाय नों बानाय फेराखै नामा

ए औ ए ए नों मा बानलुनि आसार बानायनो नागिरदों औ औ ए औ बानलु बिफां बानलुखौ बिफांनिफ्राय खानानै लागोरदो दा ओमफ्राय ने एसे दसे दोनथ'दो खानानै दोननानै हाय ओमफ्राय नै थाव फुदुंदो थाव फुदुंनानै हाय बानलुआवहाय लुनानै होदो ओमफ्राय नों मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर माबा माबि होनोबा नों होदो नोंनि गोसो बायदि नोंहा मस्ला मस्लि जानो मोजां मोनो ना मोना आसाराव औ बिदिबा होनो हागोन औ बानायनो हागोन नोङो

मस्लाफोरखौ हाय नोंनि थेस्ट बायदि होदो जेरै हाय संख्रि संख्रि एसे जिरा फावदारफोर होदो औ ओमफ्राय बेखौहाय ज' लगायदो बानलुआव हाय ओमफ्राय थावखौ एसे फुदुंदो सारायाव अरावहाय ओमफ्रायहाय बथलाव सोदो बथलनिबा मोजांसिन जागोन आरो बे फ्लास्थिखनि लाबारनि बथलबा एसे गाज्रि जानो हागौ मा ओमफ्राय नों बेखौ थावाखौ बानलुआव होनानै सानदुङाव नोङो एसे लाम गोबाव थांनायनि गैयाबाबो सानसे नङाबा साननै दिनै लामलायबाय गाबोन लामलायबाय एसे मोजां जासान्दि जाजानायाथ' साननै माबा सप्तासेजोंनो मोजां जाजायो औ दे आंनोबो एसे हरदे जानो औ दे बिदिब्ला दोननोसै औ